دہلی میں کچھ اہم ثقافتی اور سماجی روایات ہیں جو نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں ہندو ثقافت دہلی میں ہندو ثقافت اور دیوالی ہولی اور نوراتری جیسے توہیہاروں اور انتہائی زیادہ اہمیت ہیں مسلم ثقافت شہر میں مسلم ثقافت بھی بڑھ چڑھ کر دیکھی جا سکتی ہے جہاں عید محرم اور شب برات کو بڑا جوش و خروش سے منایا جاتا ہے سکھ ثقافت گردوارا جیسے بنگلہ صاحب اور رکاب گنج میں سکھ قوم کے لوگ اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور ویساکھی کو مناتے ہیں برٹش اثر انگریزی حکومت کا اثر بھی یہاں کے ممرات اور تہذیب میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے رشتراپاتی بھون اور راشٹرپتی بھون اور انڈیا گیٹ پنجابی ثقافت پنجابی ثقافت بھی دہلی میں قابل ذکر ہے جہاں بیساکھی اور لوہڑی کو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے یہودی ثقافت چھوٹی مگر قابل ذکر یہودی قوم بھی اپنی مذہبی اور ثقافتی رسومات ادا کرتی ہے باہی ثقافت باہی مندر لوٹس ٹیمپل بھی دہلی کی اہم ثقافت نشانیوں میں شامل ہیں جہاں باہی عقائد اور رسومات کو دیکھا جا سکتا ہے دہلی کا رنگ رنگ اور مختلف تہذیب اثر کی شہر کو ایک یونک پہچان دیتے ہیں